میرے گھر کے قریب ایک خوبصورت مسجد واقع ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں یہ مسجد صرف عبادت کا مقام بھی نہیں بلکہ ایک روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے جمعے کے خطبے میں اخلاقیات اور معاشرتی مسائل پر بات کی جاتی ہے جو لوگوں کو ایک بہتر انسان بننے کے ترغیب دیتا ہے مجھے سب سے زیادہ وہاں صفائی کا کام پسند ہے کیونکہ یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہے اور روح کو تسکین دیتا ہے اس کے علاوہ اذان کی آواز پورے علاقے میں روحانیت بکھیر دیتی ہے جو دل کو سکون اور ذہن کو یکسوئی عطا کرتی ہے میرے محلے کے قریبی مذہبی مقام پر اکثر روحانی محافل اور تعلیمی حلقے بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں مختلف عمروں کے افراد شرکت کرتے ہیں میں نے وہاں قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی کلاسوں میں حصہ لیا تھا